नमस्ते बताइए पाँच पाँच लाख के

हाँ तो हम पाँच लाख दे रहे हैं ना हाँ दस लाख चाहिए इतनी की ज़मीन लेकिन बाद में तो पैसा उसका बढ़ेगा ही ना हाँ रजिस्टरेसन करवा देंगे लेकिन पैसा तो लगेगा ही लेकिन पैसा तो तुरंत चाहिए तभी रजिश्टी होगी हाँ तो पैसा तो पूरा लगता है चाहे जो ज़मीन लो तब रजिश्टी होगी हाँ लेकिन पैसा जब लगेगा तब उसका भी रजिश्टी का पैसा लगेगा आगे तो अरे लगेगा ही पचास हज़ार जब

हाँ तो आप काग़ज़ पत्तर तैयार कीजिए अधार कार्ड सब लगेगा फ़ोटो ओटो हाँ तो अधार काड फ़ोटो सब ट्रू कॉपी लगेगा सब करवा लीजिए तब हम आपका करवा देंगे हाँ जी करा देंगे आप सब अपना तैयार करीए काग़ज़ पत्तर तो हम करवा देंगे जो जितना बोलिए पैसा देने के लिए हाँ तो आपको उतना ही पैसा लगे उससे कम नहीं होगा आपको हाँ तो बाद में फिर लेके आइए हम करवा देंगे ठीक है ना